मेरा नांऽ फूल चंद ऐ में रियासी दा रौह्ने आह्ला रियासी डिस्ट्रिक्ट दा रौहेने आह्ला इं'या गल्ल ऐ गड्डियें सफर दी ते गड्डियां दा सफर खास करियै जादै लंबा सफर करने आं जि'यां अस ब्यास जन्ने आं ते अस जम्मू जन्ने ते इत्थां अस गौरमैंट दी गड्डी एसआरटीसी गड्डी जेह्ड़ी इ'यै अस इस्तेमाल करने आं जां कोई जलंधर चली जन्ने आं जां अंबरसर चली जन्ने आं एह्दे बिच सारे इं'या ते आरटीसी दियां गै अस अच्छी समझने आं की के एह्दे ई कराया बी घट्ट लगदा होर सुविधा बी ठीक ऐ ते कोई एह्दे ई परेशानी बी नेईं आंदी ऐ ते आराम कन्नै बंदा जाई सकदा होर कई टैम टेबल दे गड्डियां खड़ोंदियां बी हैन ते जित्थें बंदे ई कोई ते इत्थें बंदे ई कोई खाना खाना बी खाई सकदा कोई जिस रुट्टी खानी होऐ ते सिस्टम इंदा बड़ा ठीक ऐ ते आम लोक जेह्ड़े साढ़े तां ते बाहर जंदे न ते आरटीसी दियां गड्डियां जेह्ड़ियां गौरमैंट दियां गड्डियां जेह्ड़ियां न ते इ'यै इस्तेमाल करने आं ब्याह् बी इद्धरा जम्मू दे जेह्ड़े एसआरटीसी दियां गड्डियां जेह्ड़ियां लुधियाना रोड़वेज़ दियां अस इंदे च गै सफर करने आं होर इंदा किराया बी ठीक ऐ कोई इंदा झमेल्ला निं कोई होर ठीक ऐ ते सेफ ऐ सफर एह्दा टिकट बगैरा देई ओड़दे न ते कोई किराए दा कोई झमेल्ला निं बनना कोई लफड़ा निं ते एह् जिन्ना बी साढ़ा गड्डियें दा जेह्ड़ा सफर ऐ एह् असेंगी एसआरटीसी दा ठीक लगदा ते रेही गल्ल बात एह्दी इंया असें कोई प्हाड़ी लाकै ई कोई सफर करना होऐ ते एह्दे च अस फिर कोई गड्डियां एह् बड्डियें बस्सें ई नेईं

ते एह्दे च अचंभें निं लगदे न रोड़ बी उ'ऐ नेहं होंदे न प्हाड़ें दे कच्चे रोड़ खड्ढें आह्ले रोड़ होंदे ओह्दे च कोई गड्डी कोई डिग्गी कोई कोई निक्की लौह्की नेईं ओह् करी लैंदे लोक ते ओह् करियै अपना सफर करी लैन्ने आं प्हाड़ी एरिया च कुदै पत्तनी टाप बगैरा जाना होऐ ते अग्गें होर कुद्द दिक्खना चक्कर लाना होऐ इस आस्तै जेह्के लोक साढ़े निक्कियां ते कोई सस्ती जेहियां करी लैंदे न ते अगर कोई लोकल एरिया अपने कोई जाना होऐ ते कन्नै कोई दिक्खने आस्तै कोई ते ओह्दे बाद साढ़े जेह्के मैक्सीमम ऑटो ई रिक्शा करी लैंदे न ते जेह्के बैटरी आह्ले ऑटो आए दे न एह्बी फायदेमंद लोकें गी होई दे न ना जादै किराया निं लगदा ऐ एह्दा पंदरां बीह् किलोमीटर दे एरिया च सौ पंजाह् कन्नै एह् जित्थै बी जाना होऐ बंदे दा कम्म करने आस्तै एह् कराई दे न बैटरी आह्ले ऑटो आए दे न एह्बी फायदेमंद होई दे न ते इनें लोकें दा आस्तै जेह्ड़ा सफर ओह् सस्ता बी होई दा ते ठीक बी ऐ ते जेकर कोई होर अपने बच्चे फैमिली कन्नै लेइयै जाना होऐ कुदै ब्याह् शादी च कुदै चढ़ाना में रोज़ अपनी बस्सें ई नेईं भेज़ी सकदे रिस्क ऐ ते इह्दे आस्तै रोज़ नेईं करना पौंदी ऐ ते एमरजैंसी जां कोई जाना पवै कुदै बी ते ओह्दे आस्तै अपनी गड्डी करियै ते देइयै बच्चें कन्नै ते अपना जेह्ड़ा बी ऐ करी जन्ने आं बस्सें बिच जेह्ड़ा ओह् मुश्कल होई जंदा सब्र करना ते बाकी गड्डियां जेह्कियां अपने घर दियां ते अपना छोटा मोटा कोई कम्मै आस्तै जाना होऐ ते मोटरसैकल स्कूटी ते अज्ज दे जमानै ई जरूर रक्खना पौंदी ऐ घरै च कोई रातीं परेशानी बनी जंदी कुसै ई सब्र ई बनी जंदी परेशानी बनी जंदी ते कोई जाना पवै अग्गै पिच्छै कोई बमार होई जंदा एमरजेंसी कोई ते ओह्दे आस्तै बाईक मोटरसैकल स्कूटी ते टैम लोग करी लैंदे पास मतलब करी लैंदे ते जल्दबाज़ी च लोक होर बजरियां तुप्पने अस ते ओह्दा ठीक ऐ अपनी गड्डी लेइयै एह् बंदा अपना टैमपास करी लैंदा